तर पोकॉ एक्स फोर हाचो केमरा ऑके आसा मात तितलोय बरो ना कारण जेन्ना ब्रायटनस चड आसता तेन्ना तो फोटो बरे काडटा लो ब्रायटनसाचेर किवा सनलाइट ताका मेळना लाइट मेळना तेन्ना फोटो बरे येना दुसरें म्हटल्यार फिंगर प्रिंट साइड माऊंटीड आसा ऑन द बटन स्क्रिनीचेर ना प्रायस पॉंयंट ट्वेंटी टाउसंडाक ऑन स्क्रीन फिंगर प्रिंट आसपाक जाय आसलो आनी सिक्स जी बी रेम एैट जी बी रेम आसल्यार बरें जावपाचें आनी कलर फक्त तिनूच आसा तिनूच कलर अवेलेबल आसा ह्या फोनाक आनीक कलर आशिल्ले जाल्यार कस्टमरांक ओपशन मेळपाचें